अपने समुदायों में खेल खेलने के महत्व पर ग्रामीण लोगों की अलग अलग राय है कइयों का यह मानना है कि पढ़ाई ही सब कुछ है खेल में आगे कुछ भविष्य नहीं है लेकिन कई लोगों का यह मानना भी है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही महत्वपूर्ण है खेल से इंसान की सेहत और दिमाग भी सेहत बनती है और दिमाग भी तेज़ चलता है हमारे कई ज़िले कई ज़िले हैं जैसे झुंझुनू सीकर जिनमें खिलाड़ियों को जिनमें कई खिलाड़ी हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं और जैसे पुलिस और आर्मी आर्मी आर्मी में ऐसे कई पद हैं अलग अलग पद हैं जिन में खिलाड़ियों को भी महत्व दिया जाता है आज इसी खेल की वजह से हमारा भारत देश बहुत आगे है जैसे कई खिलाड़ी हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर के एल राहुल आदि कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल की वजह से अपना नाम कमाया है और पढ़ाई के संग संग खेल को भी महत्व दिया है आज इसी खेल की वजह से कई खेल है जैसे खो खो कबड्डी और हैंडबॉल है ऐसे कई खेल है जिनमें भारत देश ने ओलंपिक में अपना कई नाम कमाया है और कई खिलाड़ियों ने इन्ही खेल की वजह से अपना खूब नाम कमाया है और खूब आगे आये हैं